हा कोन हा हा ॿुधायो अच्छा हा हा हा हा सुञाणोसीं हा ॿुधायो न छा खपेव हा हा मां खणी ईंदमि अच्छा घणा घणा गाजर त वीहे रुपये अथव ॿियों टमाटा पंजा रुपये बसि चारि किला हा हा अच्छा आलू घणा खपंदव हा हा ॿियों बि कुझु अञा फली बि आई अथव पीज अथव सठि रुपये

फली तांखे सठि रुपये न न सठि रुपय इहा किथे न मिलंदव न न सठि रुपये किथे न हलो पंजा रुपये तव्हांजे लाइ अंब बि आया अथव बदामी अंब अंब सौ रुपय बदामी अंब अथव मीठा मस्त निकरंदव अरे न न ॾिसो त सही मीठा अथव अंब न न हिकु बार खाई त ॾिसो वठी त वञो हलो ठीकु आहे नवे रुपय हा ठीकु आहे और ॿियों कुझु हा हा और सावा बसर बि अथव सावा बसर पंजा रुपय हा रेट इहो ई अथव तव्हां पतो त करे ॾिसो ॿाहिरि न टमाटा पंजा रुपय किथे नथा मिलंदव न मुंहिंजे रेट कीथे मिली वञेव त तव्हां चए जो नाहे मुंहिंजो अघु हिकदमि सही अथव हा ठीकु आहे छा में हा हा सभ भाॼियूं ताजियूं ई अथव अञा सुबुह असां वठी आया आहियूं हा अंब त सभ मिठा ई अथव चिंता न कयो हा हा सभ मिलाए करे टे सौ टे सौ तेरहं रुपय थिया अथव हा हा ठीकु आहे न कोई ॻाल्हि कान्हे